टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा छै जेकि हमरासभ मोबाइलसे हर कम करै सकै छिए मोबाइलसे जेनाकि हमरा कहीँ सफर करना छै हमरा टिकट नहि मिलि रहल छै अभी बसके टिकट लेना छै हमरा ऑनलाइन ही टिकट कन्फर्म करै सकै छिए ट्रेनसे जाना छै ट्रेनके भी टिकट हमरासभ कन्फर्म करै छिए जेनाकि अभी ट्रेनमे भीड़ छै ट्रेन कतेक दूरमे छै ईसबके पता हमे मोबाइलसे लगै लै छिए एहिलए हमरासभकेँ टेक्नोनोनो टेक्नोलीज जो कहते कहै छिए बढ़िआँ चीज छै अभीके टाइममे बहुत सुविधा भए गेल छै हमरा सब ऑनलाइन पढ़ाइ भी करि लै छिए ऑनलाइन कोनो समान मँगै लै छिए ऑनलाइन टिकट बुकिन्ग कै लै छिए ऑनलाइन ओ कहीँ रूम बुकिन्ग कै लेलिए जे अहाँकेँ बढ़िआँ छै जाँच पड़ताल भी बढ़िआँसे फोनपर हमे कै लै छिए एहिलए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज छै अभीके टाइममे आओर ऑनलाइन करनाइ ओ मामूली बात छिए बहुत अच्छा छै सुविधा छै अँ जेना हमरा लाइसेन्स बनाना छै गाड़ीके लाइसेन्स बनाना छै ड्राइविन्ग लाइसेन्स बनाना छै हम मोबाइलसे ही करै सकै छी ईसब काम जेनाकि कोनो पेपर कोनो तैआरी करना छै हमरा ऑनलाइन ही तैआरी कै लेबै हमे बढ़िआँसे कहीँ जाना छै ककरोसे लेनदेन करना छै हमर फोनसे ही टेक्नोलॉजीके हिसाबसे ही सबकिछु कै लै छिए बहुत अच्छा चीज छै हमरा कोनो मदति भी करना छै ककरो तऽ हमे टेक्नोलॉजीसे मोबाइलसे ऑनलाइन कै के मदति कै देबै हमे एहिले हमरासभ बढ़िआँ कहै छिए टेक्नोलॉजीके जेनाकि हमरा अभी कहीँ सफर करना छै अँ हवाइ जहाजके टिकट लेना छै हमे ऑनलाइन कै के टिकट कन्फर्म करबै लै छिए जेकि मोबाइलसे ही पेमेन्ट भी हो जाइ छै हो जाइ छै जेकि अभी टेक्नोलॉजीके हिसाबसे ही सबचीज भए रहल छै बहुत अच्छा लागै छै घर बैठे सब काम हो जाइ छै एहिले हमरासभ बहुत अच्छा कहै छिए टेक्नोलॉजीके उद्योग होइ छै अभी अभीके टाइममे सबचीजके बचत होइ रहल छै अभी हमरासभकेँ जेनाकि भेलै कि टिकट बनाबै खातिर कहीँ दूर जाए लागतिए एहि खातिर ओहाँ गेलिए ओहाँ काम नहि भेलै फेर ओहाँसे घुमिके अएलिए अभी हमरासभकेँ कि होइ छै मोबाइलसे ही सबचीज कै लै छिए टेक्नोलॉजीके हिसाबसे मोबाइलसे ही टिकट बुकिन्ग कै लै छियै मोबाइलसे पेपर दै दै छिए मोबाइलसे किछु मँगै लै छिए ऑनलाइन अँ उँ जेनाकि लाइसेन्स बनि गेलै हमर मोबाइलपर चेक कै लै छिए मोबाइलपर कि लाइसेन्स बनलै कि नहि बनलै टाइमके बचत हो जाइ छै एहिले टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज छै हर आदमीके मदति भए जाइ छै अभीके टाइममे बहुत अच्छा लागै छै आदमी सभकेँ टिकट कन्फर्म करना बुकिन्ग करना जाँच पड़ताल करैके छै तऽ मोबाइलसे टेक्नोलॉजीके हिसाबसे ही सबचीज हो जाइ छै एहिले टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज छै हमरा सभके लिए ओ जेकि हर आदमीके समयके बचत करै छै अभी मोबाइल एहिले सभ आदमी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीके बढ़िआँ कहै छै बढ़िआँ छै बहुत अच्छा छै